हॅलो हॅलो बाय पप्पान न्ही पप्पान न्ही हय आयकय पप्पान न्ही आयज रानांत वचून आनी गांवांत वचून थोडी न्ही कुड्डुकेची भाजी तायकिळो तेऱ्याची भाजी आनी अळमीं हाडला कितें खातलें तूं कितें करूं

कित्याक शाण्या कुड्डुकेची भाजी कित्याक आवडना कोडू लागना ती अळ अळमी करता अळमी करता बट बरबर इल्लीशीं कुड्डुकेचीय बी भाजी करता इल्लीशीं खावून पळय इल्लीं कोडू लागता खबर आसा बट इल्लेशें गोडाचें घालता सय घालता कोडू लागपाना ती तुका आनी आतां तुका शिक्षणा खातीर बी बरी ती इल्लीशीं पय शाण्या कोडू इल्ली सुद्दां लागली न्ही बलाय भलायके खातीर आमी थोड्यो थोड्यो गजाली खावच्योच पडटा कारण कुड्डुकेची भाजी रान भाजी आसा पय त्यो आमच्यो बाजाराचे भाजये परस ह्यो हेल्दी आसात आमकां भलायकेक बऱ्याक पडटा तुज्या दोळ्या खातीर मागीर रगता खातीर ह्यो सगळ्यो भाज्यो पय आसा त्यो कंम्पल्सरी आसा सो तुवेन जर खायलें न्ही मागीर रगताचें मागी क्लासीन न्हीद योवपाचें ना वयल्यान तूं एक्टीव उरतलें भलायकेन बरें उरतलें वयल्यान शिक्षणाकूय बी बऱ्याक पडटलें तुका तूं वयल्यान हुशार बी जातलें बरें करता ओय जाता जाता बरें बरें पूण इल्ली खावपाकूच पडटली तूं सांगता तें हांव आयकता खरें पूण तुका इल्ली भाजी खावपाकूच पडटली करता अळ अळ अळमीं तळिल्लीं बी करता आनी हेतून मसालो बी घालून करता आनी इल्लीशीं सायडीक भाजी बी किल्ल करता शाण्या किल्ल तुका फाल्यां करून दिता कळ्ळें आयज भाजी पाड जातली न्ही अळम्यो बी पाड जाता रोखड्यो म्हणटगच आयज पयलीं अळमी आनी भाजी करूया फाल्यां तुका किल्लाची भाजी करून दिता हां नाल्यार रोस करून दिता आं बरें हय बरें बरें